हैलो अंजी हैलो कु'न बोल्ला दे डॉक्टर होर बोल्ला दे अच्छा ठीक ऐ कुत्थां बोल्ला दे तुस अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते दाढ़ा पीड़ होआ दी ही दंदें आह्ले डॉक्टर होर बोल्ला दे असें रूट कनाल जेह्ड़ा ट्रीटमेंट होंदा ओह् कराना ठीक ऐ ठीक ऐ कदूं आना ठीक ऐ ठीक ऐ होई जाह्ग एह् दाढ़ा पीड़ बड़ी होआ दी ठीक ठीक किन्नी फीस अच्छा ठीक ठीक ऐ तां अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ इंया होर कोई दोआई खाई सकने आं खाई सकदे अच्छा ठीक ऐ तां केह् आक्खदे केह्ड़ी जगह औना ठीक